ग्रामीण क्षेत्रमे शिक्षा व्यवस्थाके बेहतर करए वास्ते सरकारके बहुत सारे कदम उठाएलऽ पड़तै किआकि ग्रामीण क्षेत्रमे शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दयनीय छै अभीके टाइममे यानी की कोइ भी सरकारी इसकुलमे अच्छासँ पढ़ाइ नहि होइ छै कॉलेज रऽ इसकुल रऽ स्थिति बहुत खराब छै जर्जर छै टीचर सहीसँ ऊतना बेटर टीचर छै नहि काहेकि टीचरके खुद ऊतना नॉलेज नहि रहै छै ईसलिए बच्चाके पढ़ाइ नहि छै औरो टीचर रऽ भी बहुत कमी होइ छै ई सरकारी इसकुलमे सरकारके चहिए की टीचर रऽ संख्या बढ़ावै सरकारी इसकुलमे आओर ओ इसकुलके भी साल दू सालमे एकबार रिपेयरिङ्ग करना चहिए आओर रोड रऽ सुविधा देना चहिए इसकुल तक ताकि ग्रामीण रऽ हर बच्चा हर लड़का आरामसँ वहाँ कॉलेज इसकुल पहुँच सकए काहेकि रोड नहि होइके कारण लड़की लोगके ओतना घर वाले भेजै लए नहि चाहै छै कॉलेज ईसीलिए सरकारके बहुत सारे बदलाव करना चाहिए एकरा वास्ते